आब सभक पसन्द अछि तऽ हमरो किछु पसन्द जरुरे अछि जे हमरो कोनो गीत नीक लागै छलै ओ अधिकतर शादी बियाहमे हमरा सभकेँ गाँव घरक माँ चाची दादी सभ गाबै छथिन जखन बरियाती आबै छथिन तखन हुनका सभक खौझाएके लेल गाबै छथिन एकटा गीत अछि जे श्री राम जी से पुछय जनकपुरकेँ नारी बतादऽ बबुआ लोगवा देत काहे गारी बतादऽ बबुआ तऽ एहि मे हुनका ई बताबै छथिन जे अहाॅं सभ बहुत ख़राब छी हमसभ बहुत नीक छलहुँ तऽ ई गीत हम सर्वप्रथम बियाहेमे सुनलहुँ रऽ कतहुँ बियाहेमे सुनलहुँ रऽ चाची दादी माँ के मुँह सभसँ तऽ देखल जाए तऽ इयाह एहने टाइप केँ गीत नीक लागै छै ओहिमे इहो बताएल गेल अछि जे हम बड़ नीक छी हमर खानदान बड़ नीक यऽ अहाँ सभक खानदान बड़ खराब यऽ से हमर जे घरक बेटी अछि ओ बड़ नीक अछि आओर अहाँ सभक बेटा आओर अहाँ सभ बड़ खराब छलहुँ तऽ ई नोक झोक सभ होइ छलै ओहि गीत मे तऽ दुनु कऽ भावात्मक देखल जाए छलै ओ उम्हर तमसा गेल केओ केओ हँसि देलक ई गीतकेँ इयाह भेल प्रमुखता जे सभ सभ तरिकासँ ओकरा मनोरञ्जन केलक खास कऽ कऽ लोक नोक झोक सभमे ई गीतकेँ प्रयोग केलक